आं ना गुरनो थांदोंमोन ना फिसा गोरि बायदिसिना मोनगोन होनना गुरनोसो थांदोंमोन नाथाय गुरबाबो गुरबाबो गोबाव सम गुरनो मोनाखिसै बे गुरनो मोनै समावनो आङो दसे गोबाव आरो गुरबावबाय बे गुरबाय थानाय समावनो ओरैबा ओरै मासे रौ ना मोनफ्लांबाय आं एसे अजना देर खेजिसो जागौमोन आरो बे देर खेजि ना खौ रौखौ मोननायाव खाथिनि लोगोफोरा बुंहरबाय आरो आंखौ नोंहासो ना मोनबाय गिदिरखा खाफाला मोजांलै होनना बायदिसिना बहुत बुंबाय आरो आंखौ बिदिनो आङो बे नाखौ मोनबोबाय लाबोबाय जाबाय फानबायबो आरो बेनिफ्राय गुरबावबा आरो अखायानै सानै साथामदों गुरबावबाय बिदिनो गुरोसो गुरो गुरोसो गुरो नाखौनो मोनहांबो मोनाखै फिसा फिसौ मानैसो मोनदोंमोन नाथाय बे आरो दिनै बेबायदि सानखालिबो आङो मासे एकदम सिलभार ना मोनदों फख्रिनि ना एसे लिरथाया दुइ खेजिसो जागौमोन आरो अजना बेखौबो लोगोफोरा खाथिनिफोरा आंखौ बाख्नाय हरदों आरो बा नोंहासो मालाय नाह गिदिर मोनदों मादों बेबायदि बहुत खोथा आंखौ बुंबाय आरो आंखौ बाख्नायबाय आरो नोंहासो भायग' गोनांलै खाफाल गोनां नोंहा बेबायदिबो ना मोनो जों दिनैसिमबो मोनफेराखै नों बोरै मोनखो बेफोरबायदि आंखौ बाख्नायदों आरो बिनिफ्राय आं बे नाखौ लाबोनानै फानबाय आरो बेखौबो फानबोनानै आङो बिदिनो न'आव थाव संख्रि बानलु बेफोरखौ लाबोबाय जाबाय थायो आरो बिनिफ्राय आरो आंना आरो बिदिनो गुरै गुरै बिदिनो बहुत गोबां ना मोनबोदों गिदिर फिसा नाखौ मोनबाय थादों देन्जारै बिनिफ्राय आङो ना गुरखांनानै फैयो दुगैयो लोबो जायो लोङो बिदिनो थायो आरो ओमफ्राय आङो बिनिखायनो ना गुरनाय मोनफेरनाय रेकर्दा बेखिनियानो जाना थाबाय आरो आंना बिदिनो आं एसेबांखिनि ना मोनफेरबाय आरो बिदि जिबनाव गिदिर गिदिर ना